हॅं हॅं हॅं हुँ अच्छा हॅं अहाँ साहित्य से करै छी हिन्दीसँ ठीक छै अहाँके रुचि अछि ने जे विषयसँ अहाँ करै छी

अच्छा ओ अहाँ बी एड से कऽ लिअ ओहिसँ होयत की जे बी एड कऽ लेब तकर बाद एम एड कऽ लेब बुझलियै चाहे बी एड कऽ लिअ टीचर्स ट्रेनिंग हुँ बी एड अहाँ नहि करऽ लए चाहै छी तहन तऽ बुझू जे आगे किछु लक्ष्य लऽ कऽ चलू चलल होयब जे हम हॅं बैंकिंग हॅं बैंकिंगके तैयारी करु हॅं बैंकिंगके साथ साथ आरो करु बैंकिंगमे अथी होउ बढ़िऑं अथी छै तकर बाद रेलवेयोमे बढ़िऑं सँ ई करु ओहिमे बुझू जे कोनो भी विभागमे भऽ जायत अथी सभ कऽ लेब ऽ हॅं ओ बिहारो लेवल पर होइ छै आ सेण्ट्रलो लेवल पर होइ छै

हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं हुँ नहि जँ बैंकिंग दिश अहाँके बुझू जे अभिरुचि हुए तऽ ओ बढ़िऑं देखै छी जॉब बुझू जे बैंकिंगमे

एमए करै छी ठीक छै लेकिन साइडमे हाँ ई एथी करब जे बैंकिंग जे यऽ तेकरो तैयारी साथमे करी है ने हाँ ठीक छै ठीक